पणजे म्हापसा कलांगूट बागा कांडोली शिखेरी मोरजी आशवें आरंबोल पेडण्या मोपा मडगांव वास्को डिगामा धाबोली मोर्मुगांव कोलवा बेनावलीम वारका केवलोसीम मोबोर पालोलें कुकळी पेडण्या केंपे दिवार चोरांव कुंबार जुवा इलादी गोवा ओल्ड गोवा